میرا آبائی وطن لکھنؤ ہوا اور میرے آبائی لکھنؤ میں جو ہے ہمیں سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز میں ہے کھانے پینے کی چیز میں ہمیں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہمیں رحیم کی کلچے نہاری جو پائے کی نہاری ہوتی ہے اس کے بعد اس کو نکال کر کھانے کے بعد بیمار آدمی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اس کو کھانے کے بعد نزلہ زکام بخار سب دور ہو جائے گا اس کے بعد کھانے کے بعد آپ باہر نکلیے چوک کے مشہور مکھن ملائی جو کھانے کے بعد بالکل آپ کو ٹھنڈ پہنچا دے گا اس کے بعد پھر آپ کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں لوگوں کے تحفے تحائف کے لیے تو اس کے لیے آپ عالم باغ کے بدنام لڈو لے لیجیے وہ سب سے عمدہ قسم کی ہے